اتر پردیش میں نقل و حمل كے بہت سارے ذرائع ہیں جیسے بس ٹرین جہاز اور گاڑی وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں اور آپ دیكھیں گے كہ اتر پردیش كے اب ہر شہر میں نقل و حمل كے لیے اولا اوبر اور ریپیڈو اس طرح كی سروس بھی شروع ہو چكی ہیں جس كی وجہ سے لوگوں كو سفر كرنے میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے اور لوگ سیفٹی كے ساتھ اور بہت ہی اچھے سے سفر كرتے ہیں